हाँ बोलिए हाँ मिल सकता है क्या चीज़ चाहिए दो सौ रुपये में दें

हम दो सौ रुपये लेते हैं हम्म उसका लेते हैं तीन सौ क्या चीज़ का डेढ़ सौ लेते हैं इसका थैंक यू थैंक यू सो माच वह दस रुपये है ओह थैंक यू बहुत अच्छा है यैस हम ही बनाते हैं उसका लेते हैं चालीस रुपये

तो बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं ठीक है कर दीजिए हाँ ठीक है तो